جی ہاں میں ایک دفعہ جب میں شہر سے شہر سے باہر گیا تھا کچھ دنوں کے لیے تو میں نے اپنے گھر کی نگرانی کے لیے ایک اسمارٹ ہوم سیکیوریٹی سسٹم لگایا تھا جس میں کیمراز اور موشن سینسر شامل تھے اس سسٹم سے میں اپنے موبائل پر لائیو ویڈیو دیکھ سکتا تھا اور اگر کوئی انیوزول موومنٹ ہوتی تو ترنت نوٹیفیکیشن ملتا تھا ایک بار رات کا وقت تھا سسٹم نے الرٹ دیا تو میں نے فوراً ویڈیو چیک کیا اور پتہ چلا کہ صرف ایک بل لی تھی لیکن اس الرٹ نے مجھے یہ احساس دلاایا کہ سسٹم واقعی کام کر رہا ہے اس میں ٹو وے آڈیو کا فیچر بھی تھا جس سے میں نے ڈلیوری پرسن سے بات کر سکتا تھا میں نے ڈلیوری پرسن سے بات بھی کی مجھے سب سے زیادہ فائدہ یہ لگا کہ میں گھر سے گھر پر فزیکلی موجود نہ ہونے کے بعد بھی ہر چیز پر نظر رکھ سکتا ہوں کلاؤڈ اسٹوریج کا بھی آپشن تھا جس میں میں نے اپنی پوری پرانی ریکارڈنگ سٹور کر کے رکھی تھی اور میں جب چاہتا میں ریکارڈنگس دیکھ سکتا تھا اپنی ضرورت کے حساب سے یہ تجربہ میرے لیے کافی آرام دہ اور فائدے مند ثابت ہوا شکریہ